ہیلو سر آپ زہرا ریسٹیٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں ظہیرالدین جی جی میں ظہیرالدین بول رہا ہوں شاہین باغ سے مجھے کچھ آڈر کرنا تھا وہ آپ نوٹ کر لیجیے سر مجھے ون پلیٹ پراٹھا ون آملیٹ اور ایک مٹن بریانی پیک کرنی تھی سر جی جی مجھے اتنا پیک کر وہ آڈر کرنا تھا آپ میرا ایڈریس لکھ لیجیے طیب مسجد لین نیر ٹوکن نمبر آٹھ سر یہ کتنا ہوا میرا جی ٹھیک ہے جی جی سر آپ کے یہاں اور بھی اس کے علاوہ کچھ اور ہے جو آپ کے یہاں کا فیمس ہو اچھا اچھا سر سر آپ اس میں اس میں جو میں نے آڈر کیا اس میں کڑھائی چکن ایڈ کر لیجیے سر یہ پیمنٹ میتھڈ کیا ہے کیا آن لائن کرنا پڑے گا کیش کا آپشن ہے جی ٹھیک ہے شکریہ سر کتنے ٹائم میں آ جائے گا میرے وہ آڈر جی ٹھیک ہے سر میں ویٹ کر رہا ہوں آپ جلدی سے جلدی بھیج دیج دیجیے کیوںکہ میرے گھر میہ میرے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو سر میں چاہ جی سر مجھے پتہ ہے آپ کے یہاں سے جلدی سے جلدی پہنچا دیتے ہیں اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے اور میں آپ کے یہاں سے ہی ہمیشہ منگاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر